जय झूलेलाल बुधायो हांजी तव्हांखे घणे ॾींदा आहिनि खटबु असांजी होटल में ॿ तरीके़ सां रूम अवेलिबल आहे हिक इय बिल्डिंग आहे उनमें सिर्फ़ रूम हूंदा जीअं होटेल में हूंदा आहिनि ऐं हिक हीअं आहे फैसेलिटी जेकी आहे की हिक बंगले टाईप में सॼो ठतल आहे हिक ग्राउंड फ्लोर ते ऐं हिक हुन सां गॾ फस्ट फ्ल ते हूंदो त बंगले विच में जेको आहे न उन में कम से कम तव्हां हिक फ्लोर ते पंजा माण्हू रही सघो था पिया एतिरी फैसेलिटी आहे ऐं रूम सभु लक्ज़री आहिनि सुठी सवी सिधा आहिनि ऐं बंगले वारे में अहिनि पेमेंट तव्हांखे सजी हिक साथ करिणी रहंदी ऐं बिल्डिंग वारो जेको आहिनि हुनमें होटल वांगुर अलॻि अलॻि रूम अथव हिक रूम में तव्हां टे चारि जणा रही सघो था पिया हाहा अगरि तव्हां इन बंगलो वारो चूस करो था पिया ऑप्शन त उनमें उते ई गार्डन आहे ऐं सुविधा आहे सभु कुझु आहे ऐं अगरि तव्हां बिल्डिंग वारो चूस करो था पिया त बिल्डिंग वारो बि तव्हांखे हूअ फैसिलिटी मिलंदी पर हूअ तव्हांखे अलॻि सां बुक करिणी पवंदी हांजी हा हा तव्हां अचिजो रूम डिसी वञिजो या त पोइ तव्हां चओ त मां तव्हांखे ऑनलाइन फॉटोस मोकिले सघां थी या त तव्हां गूगल ते सर्च करे करे उहो बि करे सघो था पिया ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूले